میں جس چیز کے بارے میں اپنا نگیٹیو فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں وہ ہے ہیڈ فون مجھے ایک ہیڈ فون کی ضرورت تھی تو میں نے دوستوں سے مشورہ لیا کہ کہاں ہیڈ فون لیا جائے تو اچّھا ہے دوکان میں لیں یا آن لائن منگوائیں تو سب نے اکثر نے یہ مشورہ دیا کہ آن لائن ہی منگوا لو کم قیمت میں بھی مل جاتا ہے اور اچّھا بھی رہتا ہے ریٹ بھی اس کا اچّھا رہتا ہے تو میں نے آن لائن بک کیا بوٹ کا ایک ایئر فون ہیڈ فون اور ملا مجھے لیکن میں نے جب اس کو یوز کرنے لگا تو اس کا چارج بھی نہیں ٹک رہا ہے پہلے صحیح تھا لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا تو اس کا چارجنگ اور بہت ساری چیزوں میں خرابی آنے لگی چارج بھی بہت کم رکنے لگا اور آواز بھی اس کی خراب ہو گئی تو یہ جو بوٹ کا ہیڈ فون خریدا جو میں نے میرے لیے اچّھا نہیں رہا